आंनि माखासे मोजां मोनसिननाय बाइकफोरा जेरै हिमालयान रयेल इनफिल के टि एम ग्लेमर दिउक बेफोरखौ आं बुहुद मोजां मोनो बे बाइकफोरखौ आरो आंनियाव आंनि सिमांनि बाइकआ जाहैबाय हिमालयान बे हिमालयान बाइकखौ आङो गोजान गोजान दावबायनाय जेरै राइद खालामनायफोराव ट्रिपफोराव आं बे बाइकखौ लानानै थांनायनि आंनि सिमां आंनि हबि बे बाइकफोरा मानोना गोबां लं द्राइभ आव हेफाजाब होयो लं द्राइभ खालामनायाव हेफाजाब होयो ओंखायनो आं बे हिमालयाना आंनि द्रिम बाइक आं बे ब्रेन्दखौ बहद मोजां बेखौ आं बेजों आं बेरायनो थांनो लुबैयो जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव हिमालयान बाइकजों आं आंनो जोबोद मोजां मोनो मानोना बे आंनि सिमांनि बाइक आं बे बाइकखौ जोबोद मोजां मोनो रयेल एनफिलखौबो आं मोजां मोनो रयेल एनफिलाबो बे एसे एखेआनो बे बाइकखौ आं बेजों बहुद दावबायनो लुबैयो आंहा सिमां दं सानसेबाबो बे बाइक हिमालयान आरो रयेन एनफिलजों आङो दावबायनो थांगोन माने सानसेबाबो आङो बे बाइकखौ बायथारगोन जेरैबाबो आं साख्रि लानानैबाबो आं बे बाइकखौ बायगोन आरो सानसेबाबो जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव लादाख काश्मिर सिक्किम गवा बेफोराव बे हिमालयान बाइकजों आङो ट्रिप खालामनो गोसो बेजों थांनो गोसो आङो सानसेबाबो बे बाइकखौ बायथारगोन जेरैबाबो आं साख्रि लानानैबाबो बायगोन आरो आंनो नांथारगौ बेयो आंनि द्रिम बाइक आरो बेयो बेरायनायाव आंखौ जोबोद मदद खालामगोन लं द्राइभ खालामनायाव जोबोद मदद खालामगोन बिनिखायनो आंनो बे हिमालयान बाइकखौ नांगौ बेयो आंनि द्रिम बाइक आरो रयेल एनफिलखौबो आंनो नांगौ बेयो आंनि द्रिम बाइक बेखौ लानानै आं लाथारगोन बेयो आंनि द्रिम बाइक आं बहुद मोजां मोनो बे ब्रेन्दखौ बेखायनो आंनो बे बाइकखौ नांगौ आं लाथारगोन सानसेबाबो जेरैखिजायाबाबो बेयो आंनि फेभरेट सबसे फेभरेटआनो जाबाय हिमालयान आरो रयेल एनफिल्द आंनो बेखौ नांथारगौ बे बाइकखौ आंनो नांथारगौ आंनि द्रिम बाइक आं बेजों बेरायनो थांगोन सानसेबाबो आंनो बेखौ नांगौ आरो आंनि सिमाङा बेनोखि आङो खामायनानै लाइफआवहाय बे हिमालयान आरो रयेन एनफिल बाइकखौ आं बायनो हाथों होननानै आं आसा खालामो आरो बे हिमालयान बाइकजों आं बेरायनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों